जय झूलेलाल भारत में किसाननि जी आत्महत्या आत्महत्या जे जा मुख्य कारण आहिनि बरसाति न पवण फसल जी पैदावार न थियण उनजे मथा कर्ज़ु हुजणु घर परिवार जूं ॿियूं सम्स्याऊं ऐं ॿिया जेके समाज अर्थ व्यवस्था जा मुद्दा शामिलु थियणु असां किसाननि असां किसाननि जो इहो कदम रोकण लाइ उन्हनि सां इहो करे था सघूं त हुननि खे थोरो शिक्षित कयो त उहे पंहिंजे बारे में सुठो सोचे सघेनि पंहिंजे बारे में सही कदम खणी सघेनि सरकार खे किसाननि जे लाइ सुठियूं स्कीम करणु खपनि त उए उन्हनि खे ॾिसी करे पंहिंजे बेरोज़गारी आ खे ख़तमु करे सघनि शिक्षा जे मथा सरकार खे ज़ोरि ॾियणु खपे त त सरकार खे सोचणु खपे की उन्हनि खे इलाही शयुनि जी ज़रूरत पवंदी आहे पंहिंजी फसल लाइ जीअं उन्हनि खे कॾहिं फसल जे लाइ बिज था खपनि कॾहिं कुझु ट्रेक्टर ख़राब थो थी वञनि कॾहिं कुझु थो थी वञनि त उन्हनि जे लाइ सरकार खे उन्हनि जी मददु करणु खपे त किसान जेके इलाही महिनत था कनि त उन्हनि खे जेके बि सम्सयायूं ईंदी आहिनि सरकार खे उन्हनि ए खे सोचणु खपे जीअं उन्हनि जी ज़मीना बि हूंदियूं आहिनि त ज़मीन जी पैदावारु उन्हनि खे कीअं करणी आहे ट्रेक्टर हलाइणो आहे कॾहिं उन्हनि खे पाणी जी व्यवस्था खपे कॾहिं उन पाणीनि जो जेको हैडपंप लॻाइणो आहे उन्हनि खे इलाही फसल लाइ इलाही महिनतु करणी पवंदी आहे समय समय ते उन्हनि खे हर शइ जी ज़रूरत पवंदी आहे ते कॾहिं कॾहिं उहे परेशान था थी वञनि कि असां इन शयुनि लाइ ऋण काॾा आणूं त सरकार खे उन्हनि खे ऋण बि ॾियणु खपे ऐं बैंक मां पैसा बि ॾियणु खपे उन्हनि जे बैंक में विझेन जीअं उन्हनि तक सावधानी पुर्वक पैसा पहुची वञे त उहे चङी तरह पंहिंजो फसल जो कमु करे माण्हुनि जे लाइ इलाही बरक़त भरो कमु कंदा आहिनि जय झूलेलाल